घरै बिच इक्क जनानी ते इक्क मर्द दा बड़ा रोल होंदा महत्व होंदा ऐ जेह्ड़ा मर्द होंदा ऐ उसी बाहरै दे सारे कम्म करने 'पौंदे न जि'यां लेन देन दा कम्म होइया जां कम्म होइया जां खेती बाड़ी दा कम्म होइया जियां कुदै रिश्तेदारें दे बरतन देने लेने दा कम्म होई गेआ होर एह् जेह्ड़े सारे कम्म न एह् मर्द दे होंदे न इं'या गै जि'यां जेह्ड़ी जनानी होंदी ऐ उसी बी सारे घरै दे कम्म करने होंदे न जियां रुट्टी बनानी सवेरे दपैह्रीं होर शामीं बी झाड़ू पोच्चा पोच्चा करना होर बच्चे बच्चें गी बी दिक्खना हर अगर कोई घरै बिच बजुर्ग बजुर्ग न उं'दी बी देख भाल करनी एह्दे कन्नै कन्नै अगर कोई घरै बिच रिश्तेदार आई जंदा ऐ उ'नेंगी दिक्खना होर घरै च जियां कोई साग सब्जी लान्ने होन्ने एह्बी सारे कम्म इक्क जनानी गी करने पौंदे न अगर घरै दा कोई मर्द कोई नौकरी करदा ऐ ते फ्ही जनानी गी बाहरै दे बी सारे कम्म करने पौंदे न जि'यां राशन आह्नना बच्चें दे स्कूल जाना उं'दियां फीसां देनियां होर अगर कोई जनानी बी नौकरी करदी ऐ ते उत्थै मर्दे गी बी ओह्दे कन्नै कन्नै कम्म कराना चाहिदा अगर मर्द गी टाईम नेईं मिलदा फ्ही जनानी गी गै सारे कम्म घरै दे करने पौंदे न जि'यां स वेरे उट्ठियै नाश्ता बनाना सारें आस्तै प्ही टिफिन पैक करने अपने आस्तै अपने बच्चें आस्तै ते घरै आह्ले आस्तै बी सभनें दे टिफिन पैक करने दे बाद उसी अपनी नौकरी पर जाना होंदा ऐ प्ही घर आइयै दपैह्रीं सभनें आस्तै रुट्टी बनाना पौंदी ऐ जेकर कोई उत्थें बी रिश्तेदार आई जंदा ऐ ते उसी उत्थें बी उंदे आस्तै बी टाईम देना पौंदा ऐ इ'यां इं'या गै दौनों अपने कम्म बंडे दे होंदे न जेह्ड़े ओह् अपनी पूरी जिम्मेदारी कन्नै करदे न